बिहार में सरकार तो बिजनेस के लिए बहुत सारा लोंन देते हैं तो ये हो जाता है कि उन पे सामने वाला जो लौन लेते हैं उनको किस चीज में रुचि है अगर उनको छोटा मोटा बिजनेस करना है तो इसके लिए भी उनको पहले खुद का पैसा लगाना पड़ता है और छोटा मोटा बिजनेस करना पड़ता है और फिर सरकार से मांग करते हैं कि हमें कुछ ऐसा एमाउंट दीजिए जैसे एक लाख हुआ दो लाख हुआ चार लाख हुआ पाँच लाख हुआ ऐसे सरकार से मांग करते हैं और लौन उठाते हैं और सरकार भी बिजनेस के लिए बहुत सारे फंड आते हैं जो लौन में जैसे होता है उनको छोटा मोटा प्रतिशत लगता है और उनको लौन देते हैं कि आगे बढ़े विकास हो हमारे गाँव का हर एक आदमी का विकास हो ऐसे होता है ऐसे बहुत सरकारें बहुत सारे मने छूट देते हैं और लौन भी देते हैं और इसमें क्या होता है बिजनेस जो करते हैं आदमी पहले अपना पैसा लगा के बिजनेस छोटा मोटा कर लेते हैं धीरे धीरे जब सरकार लौन देते हैं तो इससे बहुत बड़ा बिजनेस भी वो बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो तो छोटा से चालू कर लिए और सरकार लौन दे दिए तो बहुत बड़ा उनका बिजनेस हो गया और ऐसे में क्या होता है कि धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ जाता है बिजनेस उसका बढ़ बढ़ जाता है और बढ़ जो जाता है बिजनेस उसका तो उसमें वो भी अपना एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं जैसा कि मरवाड़ी सबको देखिए कि वो लोग खुद ही मतलब इतने धनिक होते हैं उन लोग को इतना सारा पैसा होता है वो कोई भी गरीब आदमी को वो खुद ही अपना पैसा वैसा दे के उनको बिजनेस बढ़ा देते हैं छोटा छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए वो थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते हैं और फिर जब वो खुद ही कर लेते हैं फिर सरकार से लौन ले के आगे बढ़ा देते हैं तो सरकार बहुत सारे मतलब की फंड से देते हैं लौन देते हैं धन्यवाद